आंना ओंखाम ओंख्रि संबा ओमफ्राय बेदर संबा बिराद मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय बेदर संबा आं सिगांनो मस्ला मस्लि रेडि खालामनानै दोनो सामब्राम हानानै दोनो ओमफ्राय माबा बेदरफोरखौ मस्ला होबाथाय आं माबा होयो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय जिरा मस्ला ओमफ्राय माबा होयो मा होनो च्चिकेन मस्ला मिट मस्ला गासिबो होयो ओमफ्राय बिदिनो आं बेदर संबा बिराद माबा मोजां मोनो आरो बेदर संबाना ओमफ्राय सामफ्रामबो संखायो आङो बेदरखौ ना बेदरबो संखाय बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय बेदर नाखौबो आं सङो नाखौ ना संबाथाय माबा होयो आं मा होनो बेसर बिदिनो मस्ला सामब्राम गुफुर होयो आं बिराद मोजां मोनो आं माबा सामब्राम गुफुर मस्ला मस्लि होबाथाय गोथ्थाव मोनो आं ओमफ्राय बेदरफोरखौथ' बिदिनो मस्लाफोरखौ गोबां नाङो नालाय मस माबा मिट मस्ला च्चिकेन मस्ला बिदिनो बेबायदि होबासो गोथाव मोनो मास्ला मस्लि फाब भरा होबासो गोथाव होय जायो नालाय बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय मिरामिस संबाथाय बारा मोजां नाङा नालाय मस्लाफोरखौ ओरैनो जाब जुब अबा मोन्द्राय बेदर संबाथ' बिराद माबाना गोथाव जाबा एसे मस्लाफोरखौ भरा होनांगौ नालाय ओमफ्राय आं ओंखाम ओंख्रि संब संबा माबा होयो आरो बिराद मोजां मोनो आरोखि बिदिनो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संबा बिदिनो सिगांनो रेडि खालामनानै दोनो आं एखनबा माबा म मस्लाफोरखौ उननानै रेडि खालामनानै दोनो उनावसो लासै लासै संबाय थायो आं एखनबा बिदिनो ना संबाबो रेडि खालामना दोनो ओमफ्राय बेदर संबाबो रेडि खालामनानै दोनो आं दोननानैसो लासै लासै संबाय थायो आं बिदिनो ना बेदर संबाबो बिदिनो संबाय थायो बेखौ मावो बेखौबो मावो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनानैबो दस्रा खामानिबो मावो आं बिदिनो मावबाय थायो ओमफ्राय बेदर संबाथ' बिदिनो गोथाव गोथाव नाङो नालाय जाब जुबजोंथ' जाया मस्लाबो ओमफ्राय आं जाबा आं बिराद मोजां मोनो सामब्राम गुफुर बिदिनो हाइजें होयो ओमफ्राय मिट मस्ला एसे गरम मस्ला बिसेबो होबासो गोथाव जायो नालाय ओमफ्राय जानोबो गोथाव जायो मोजां मोनो ओंखाम ओंखि संबाबो बिराद माबा मोजां मोनो आं आरो नखरनि खामानि दाथ' ओमफ्राय न' दलद थानोबो लुबैखाया मावनो लुबैखायो आं